हेलौ सार खुलुमबाय सार आटसा सार आं नोंथांनाव माखासे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन बेयो जाबाय जोंहा चिरां डिस्ट्रिकआव थानाय बे बेंथलनि सानजाहा थानाय मोनसे दिप दङ जायखौ इंलिसआव आइलेण्ड होन्नानै बुङो बे पाटाबारि होन्नानै बुङो जायखौ बे पाटाबारिया माब्लासोनिफ्राय बहाय बेबायदि जानाय जेरै फारनैथिंबो दैमाया आविग्रनानै दङ औ होम्बा सिगांनिफ्रायनो बेवहाय माने मानसिफ्रा बेयाव थाखायोमोन होम्बा थांलाय फैलायनि जेबो माने सुबिदाथ' गैया

होम्बा बे बेनि मानसिफोरा बेनि थांलाय फैलाय गोजौ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानायावथ' गोबां माने उसुबिदा जागोन मा माबोरैहाय माने बिसोरो माने खाथि खाला थानाय बे माने सरकारनि मानसिफ्रा मा खामानि मावदों जेनेबा दासिमावबो दाथ' माने इण्डियाया अखाफोराव थांलायलायबाय होनदों दासिम माने बेबायदि जाबाय थायोबा माबोरै जानो आटसा आटसा

आटसा आटसा सार होम्बा दोनथ'नोसै सार औ औ दे सार गोजोन्थों सार